बारिशके वजहसँ बारिश भेल तहन तऽ आहाँके खेती होइया नहि तऽ बिना बारिशके खेती नहि होइया ओहिसॅं नोकसान होइया आ एहन नहि अछि जे बोरिंग गरायल अछि जे आहाँ पटाय कऽ रोपि देबै आ आहाँ दूरसँ पानियो अनबै ओहि मे पाइप लागत मशीन नहि अछि गरीब आदमी मशीन कतऽ सँ आनब हमसब आ साथ साथ इहो कहब जे कतबो किछु करै छी तऽ नहि आहाँके बारिश भेल किछु भेल नहि भेल बारिश तऽ बस गयो काम से सबटा हमसब जेहो लगता लागैया लागतो नहि पूंजियो नहि ऊपर भए रहल अछि आइसँ नहि सब सालके इएह कहानी अछि कोनो बेर आयल पानि तऽ दहाए गेल कोनो बेर पानि नहि आयल तऽ जरि गेल ताहि लए गरीब हालत मे हमसब गुजर करैत रहै छी